میرا تعلق اسلام مذہب سے ہے بھارت میں بہت ہی الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں جیسے ہندو مسلم سکھ عیسائی اور سب کو ایک دوسرے کی مذہب کی عزت کرنی چاہیے ہندو مذہب اور مسلمان کے مذہب میں بیتے دن بہت ہی ٹکڑاؤ رہتے ہیں لیکن ایسی حالات میں لوگوں کو ایک دوسرے کا سانتھ دینا چاہیے اور شانتی کا پرتیک دینا چاہیے پولیٹکس پولیٹکس مین مدہ ہے جو الگ الگ دھرموں کے بیچ ٹکڑاؤ ڑہتا ہے لیکن جنتا کو سکشت بننا چاہیے اور ٹکڑاؤ کو کم رکھنے کے لیے بھائی چارہ کا پرتیک دینا چاہیے بھارت میں آئے دن بہت سے ایسے مدے آتے ہیں جس میں لوگوں میں لڑائی بیواد دنگے فساد کی نیوز بیتے دن آتی رہتی ہے لیکن لوگوں کو سکشت ہو کر ان مدوں سے ہٹ کر ڈولپمنٹ کی طرف دھیان دینا چاہیے جس سے ہمارا دیس آگے بڑھے بڑھ سکے لوگوں کو دیش کی ترقی کے باڑے میں سوچنا چاہیے اور ہندو مسلمان اور الگ الگ دھرموں کے بیچ پیار محبت کا ایک مثال دینا چاہیے اور ایسے ہی اپنے دیس کو اور دھرم کو مل کر آگے بڑھنا چاہیے